आखिनाया सुबुंफोरनि थाखाय बेराम हामहोनो हानाय एबा मुलाम्फा गोनां जानो हागोन होनना बे बाथ्राखौ आङो फोथायो नाथाय माखासे बेनि गेजेराव माखासे बुंफोरथि थायो जेरै सिगाङाव जेरै पजिटिभ आ बेनोदि माखासे गोबां सुबुंफोरा गावनि गोसोनि साननाय बेफोरबायदि गोसो सिङावनिखौ गोबां गोसोनि साननाय नुहरनाय बेफोरखौ सावगारिनि गेजेरजों फोरमायो आरो गुबुननि साननायफोरखौबो बेजों फोरमायो आरो बिसोरनि गोसोफ्रा गोजोन मोनो बेफोर गासैबो सावगारिनि गेजेराव नुजाहैयो आरो माखासे बुंस'नो हायै आरो खोथाफोरजों बुंनो हायै बेफोर माखासे सोदोबफोरखौ मोनसे सावगारिनि गेजेरजों बेफोरखौ बुंफुंनो हायो बेफोर गासैबो मोनसे गोसोआव गोजोननाय लाबोयो आरो जों नायनो नुनो थांयैबो माखासे गोबां सावगारिनि सावगारिफोर दं जेरै बेफोरो गोबां बेसेन गोनां बेफोरो जोङो नुनो मोनो मुलुगाव माखासे सावगारिफ्रा जेरै गोबां बेसेनजों बायोब्ला गोबां बेसेन गोनां जायो बेफोर गासैबो मोनसे गोसोनि जोंनि साननाय लुबैनाय आरो माखासे ओंथि फोरखौ सावगारिनि गेजेरजों सिखोमानानै आरो नुजाथि होनोबो हायो बेफोर गासैबो मोजांनि थाखै आरो बेफोर गासै माखासे रोखोमनि गेजेरजों जोङो आब्रुथि होनाय जे जेरै जोङो बेफोर सावगारिनि गेजेरजों जोङो गाव गावखौ आरो माबोरै जोङो दोननो आरो माखासे गोबां समफ्राव आरो जोङो गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो थाखाय जोङो सावगारिनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ फोरमायनो हायो आखिनायनि थाखाय नाथाय गोबां मानसियानो सावगारि आखिनो हायो बे नङा नाथाय जोङो माखासे बुंनायनि गेजेरजों खोन्थानायनि गेजेरजों आखिग्राफ्रा बेफोरखौ आखियो आरो जोंनि गोसो गासिबो गासिबोनि गोसोफोरखौ गोजोन खालामो दुखु सुखु बेफोरो सावगारिनि गेजेरजों गोजोन लाबोयो